सुदूर और अलग थलग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तियों के लिए खेल और मनोरंजन बहुत ही ज़रूरी है और साथ साथ तनाव के राहत के साधन भी बहुत ज़रूरी हो उसके साथ साथ वह अपने कामों पर भी ध्यान दे लेते हैं वह खेल और मनोरंजन के लिए एक अलग समय निकालते हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और काम भी उतना है ज़रूरी है जो आर्थिक व्यवस्था को भी सुधार रखे और आर्थिक स्थिति को भी बनाए रखें साथ जीवन में दोनों ही ज़रूरी है खेल से हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर रखता है और खूब जीवन में खुशियाँ लाता है और आर्थिक स्थिति से घर की परिस्थितियों को संभालने में मदद मिलती है